नमस्ते हाँ बताइए में डेरी डेरी से बात कर रहा हूँ दूध ही मिलेगा मेरा वहाँ और हाँ खोया भी मिल जाएगा दूध के साथ दही भी मिलेगी क्वालिटी तो एक नंबर रहती है पनीर वगैरह सब मिलेगा मेरे डेरी पे हाँ हाँ नहीं चीज़ सही रहती है हाँ पानी क्यों भरा होगा दूध एक नंबर का ये दूध नंबर एक का क्वालिटी चेक करके हम तो क्वालिटी एक नंबर चेक करके ही हम रखते हैं ठीक है वैसे नहीं जब आओगे चेक करोगे ठीक तभी जाके पता चलेगा और पनीर वगैरह हम बेचते हैं सब बेचते हैं आपको क्या चाहिए वो आप बताइए क्या चाहिए तुमको आँय तो आके जब चेक करोगे तभी तो दे पाएंगे क्या ऐसे ही हम देने कहाँ आएंगे तो डेरी है तो हम घर घर थोड़ी ना पहुंचाते हैं मेरी डेरी है दुकान है हाँ हाँ ये दुकानदारी पड़ेगी लखनऊ में और आप कहाँ रहते हो हाँ मैं आपको मिलूँगा गंज में नहीं हज़रत हाँ आने में दो घंटे नहीं लगेगा एक घंटा बहुत है आप आ सकते हो देख सकते हो हाँ तो ऑटो से आइए और आके हमको फोन करेंगे तो हम आपको अगर नहीं दुकान पहुँच पाएंगे तो मेरे आपको कोई लेने आ जाएगा और कुछ क्या चाहिए हाँ तो लेने के लिए फिर आदमी भेजना पड़ेगा उसका चार्जेज़ अलग लगता है उसका लगेगा फिर आपको अलग कम से कम पाँच सौ रुपैया वहाँ से आने का अरे तो आप आएंगे तो आप अपने हिसाब से देख के ले जाएंगे फिर हमने माल भेजा हो आपको ना पसंद आए तो फिर आप क्या करोगे ठीक है आप आइए ठीक है नमस्कार